فرض کریں کہ ایک فنکار کسی دن بس یوں ہی ایک درخت اور اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ایک انسان کا خاکہ بناتا ہے اس وقت اسے کوئی خاص مطلب نظر نہیں آتا بس منظر خوبصورت لگتا ہے کچھ دن بعد جب وہ دوبارہ اپنی ڈرائنگ دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ انسان در اصل خود اس کی تنہائی سکون کی تلاش اور زندگی کی گہرائیوں میں جھانکنے کی علامت بن گیا ہے وہ درخت زند زندگی کی مضبوطی وقت کا گزرنا اور فطرت کے ساتھ جڑاؤ کے علامت بن جاتا ہے ایسے لمحات میں فنکار کو اپنے لالشعور کی گہرائیوں کا انداز ہوتا ہے کہ شاید اس کے دل و دماغ میں جو خیالات احساسات یا تجربات تھے وہ غیر شعوری طور پر اس ڈرائنگ میں جھلک گئے یہی فن کی خوبصورتی ہے کہ کبھی کبھار اس کے معنی ہمیں بعد میں سمجھ آتے ہیں